हांजी हांजी मैं फोन आह्ली शाप तो गै बोल्ला ना हांजी मैडम कोई चक्कर नि मिली जाग तुसें दस ज्हार दे अंदर अंदर बड़े सारे ब्रैंड न नेईं मैडम जी तुसें आपें आना पौना की कि तुस फिर असें जेह्ड़ी ऐ कि आनलाइन डिलीवरी जेह्ड़ी ऐ नेईं रक्खी दी ऐ ते जेह्ड़े कि तुस आप्पूं औगे ते तुस आप्पू जेह्ड़ा ब्रैंड सलैक्ट करगे ते ओह् जाइयै तुस फिर जेह्ड़ा पसंद औग ते तुस ओ लेई सकदे बड़े सारे ब्रैंड्स हैन जेह्ड़े दस ज्हार दे अंदर औंदे न साढ़ै फोन दे तुस लेई सकदे ओ हांजी हांजी टाइमिंग मैडम जी सवेरे अट्ठ अट्ठ टू नाईट जेह्ड़ी ऐ कि दस बजे तक साढ़े शाप जेह्ड़ी ऐ खुल्ली रोह्नदी ऐ तुस जिल्लै मर्जी तुस तुसें जिल्लै टाइम लगदा तुस आई सकदे ओ हांजी कोई गल्ल नि मैडम जी तुस जेल्लै तुसें टैम लगदा तुस आई सकदे ते तुस आप्पू जेह्ड़ा तुसें ब्रैंड पसंद औंदा जेह्ड़ा ऐ कि तुस लेई सकदे साढ़े शाप उप्परा कोई इशू नि ऐ उ'दे च हांजी